हाँ मेरे यहाँ मेरे यहाँ तो

हर चीज़ की व्यवस्था मेरे यहाँ सब चीज़ की व्यवस्था है आप आकर अपने बच्चा को रख सकते हैं मेरे यहाँ रूम भी खाली है

नहीं नहीं नहीं हर तरह की हर तरह की सुविधा मेरे यहाँ है सब हाँ नहीं नहीं अभी अभी मेरा इस्टाफ बाहर चला गया वह आएगा सारी चीज़ साफ़ सुथरा करवा देंगे आपका बच्चा ठीक से रहेगा हाँ कौनो असुविधा नहीं होगी आप मेरे यहाँ अपने बच्चे को रखिए

हाँ हाँ हाँ पूरा सुधार होगा आपको कौनो तरह की शिकायत का मौका नहीं लगेगा आप रखिए मेरे यहाँ अपने बच्चे को यहाँ हाँ जितना बच्चा मेरे यहाँ रहता है उसको अपना बच्चा के तरह ही हम लोग रखते हैं कौनो नया धंधा नहीं है यह मेरा आप बेफिकिर अपना बच्चा को मेरे यहाँ दीजिए

तो हाँ ठीक है हाँ ठीक है आपका बच्चा को हम ढंग से रखेंगे उसके लिए कौनो शिकायत का मौका नहीं देंगे हम

हाँ हाँ हाँ बोलिए

आप नहीं नहीं उस ऊ सारा साफ़ सुथरा हो जाएगा हाँ आदमी का भी अभव था सब आएगा सब छुट्टी में गया हुआ था इसीलिए ओइसे है वह आएगा मेरा इस्टाफ सब साफ़ सुथरा हो जाएगा आप रखिए कौनो तरह का दिक्कत आपके बच्चे को नहीं होगा लेट्रिन बाथरूम सब

हाँ पानी की भी व्यवस्था सब बढ़िया से व्यवस्था होगा

हाँ मेरे यहाँ सब खाना शुद्ध मिलता है उसमें कौनों ई नहीं है कि गलत खाना खिलाएँगे